ایک رپورٹ کے مطابق اتّر پردیش کی خواندگی کی شرح سرسٹھ پوائنٹ اڑسٹھ فیصد ہے اور ہندوستان میں خواندگی کی شرح میں انتیسواں مقام ہے آدمیوں کی خواندگی کی شرح اناسی پوائنٹ چوبیس پرتیشت ہے جبکہ عورتوں کی خواندگی کی شرح انسٹھ پوائنٹ چھبیس پرتیشت ہے اتّر پردیش میں خواندگی کی شرح ہندوستان کی خواندگی کی شرح اناسی سے پانچ پوائنٹ اٹھائیس فیصد کم ہے